आङो माने आं ओंखाम रानधोनि सङो नालाय बयबो माबानायावहा आंखौ मोजां मोनबाय होनना संनाय खुरनायावहाय स्कुलाव होनायनालाय बे संनाय खावनायखौनो बयबो गाहाम मोनो नालाय आंखौ गाहाम मोननायनि संनाय जानायनि माबायावलाय माबानानै आं ओंखाम दुखान हटेलखौनो होनि होननानै गासैबो न'नि माबाफोर रायज्लायना लादोंमोन आं होनि होननानै बुंदोमोन दखान बजार महाबा साहा हटेलफोराबा माखौबा माखौबा खालामाना नायनि होननानै न'खरनि परियालजों रायज्लायदों इसे फिसाज्लाजोंबो रायलायदों निजायनि न'खरनि बिहामजोदोंबो रायज्लायदों आं रायज्लायना बे दखानखौबो बहायबा बोरै जागोन मा स'खआव होबा जागोन मा भगतफारायाव होबासो जागोन ना गामियाव होबा जागोन ना बहाबा माबानायाव होगोन दा बिबायदि खामानि मावनायावलाय आं खामानि मावनो हाजिरा मावनोबो हाया नालाय आं हाजिरा मावनो हाला नालाय बेनिखायनो आं दखान बाजारखौनो बहायनानै लाबोला माबोरै रां रुफा खामायनो हागोन बेखौ आङो एसे माबाना लानाय जादों आरो दा बे दखान बाजारखौ माबोरै थाखा दिहुनगोन माबायदि फैसा दिहुनगोन इसे रां रुफाखौ मोनाब्ला निजेया खर' गुदुं जायो बेनिखायनो आं बेफारखौनो खालामनो होननानै नायगिरदों दा बेफारनाखि खालामनायाव नायगिरनायावहा फिसायाबो बुंदो आरो आंखौ आयै नोंलाय मा दखानखौ होनो होननानै सोंदो आरो सोंनायावहा आं बुंदो ओय माबाहाय आं फिसा दखानखौनो बानायनिसै नामा ओंखाम हटेलफोरखौनो होनोसै नामा बिदि होनना सानदों इसे फैसा नङाबालाय माबोरै बानायगोन ओय जानानै जोङो दा न'खराव न'नि गोजा जोङो बिहामजो फिसाज्ला गासैबो लोगोसे जानानैनो दखानखौ होनिसै नामाहाय बाबा होननानै आङो बुंनो होनो सानदोंमोन दा दखाना भगतफारायावसो होगोनना ना गामियावसो होनाय जागोन मा बजाराव होगोन बेखौ दा जों सदायबो आं खदायबो जनानै दुखानखौ बहायबासो बाबा आङो फैसा थासिगोनहाय नङाबा आंनाव फैसा थाला बिदि थाइसे थाइनै मोननायाबो गैया जागोन आंहा जेबो खामानि गैला नालाय बेफोरखौनो मावनानै थायाब्ला माब्रै जागोन आंलाय बेखौनो मावना थानोसै बेखौनो मावना जानोसैहाय आं बाबा बेखौनो रायज्लायनाय जाबाय दोनथ'नोसै आङो